छात्र ऋण के बारे में मैं बताना चाहता हूँ छात्र ऋण एक ऐसा सुविधा है विद्यार्थियों के लिए जैसे जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसके गार्जियन के पास पैसे नहीं है उसको पढ़ाने के लिए वो चाहे डिप्लोमा करना चाहे बीटेक करने चाहे एम बी ए करना चाहे आई टी आई आई आई टी करना चाहे जो भी है उसमें सरकार ने एक विद्यार्थियों के लिए एक

समस्या लोन देके उसकी समस्या को समाधान किया है तो इसमें होता है जैसे विद्यार्थी का मार्कशीट का जेरॉक्स वो किस चीज में पढ़ना चाहता है उसके लिए उस कॉलेज का एडमिशन और उसकी रसीद इत्यादि लगते हैं उसके बैंक द्वारा उसको ऋण दिया जाता है उसे ही छात्र ऋण कहते हैं या फिर इस्टुडेंट लोन कहते हैं इस लोन के माध्यम से उस बच्चे की आगे की पढ़ाई इस्टार्ट होते है और प्रत्येक माह जैसे फी हम लोग जमा करते हैं गार्जियन जैसे जमा करते हैं उसी तरह से उसी कॉलेज को ऑटोमेटिक वो बैंक प्रतिमाह देते रहते हैं पैसे और बाद में जब वो पढ़ लिख के नौकरी करने लगता है या फिर कहीं अच्छा जॉब लग जाता है उसका तो उस पैसे को वो धीरे धीरे बैंक को अपना किस्त बाई किस्त करके ई एम आई बोल सकते हैं उस तरह से उसको हर एक महीने दे दे के उसको खत्म कर देते हैं और इस लोन से एक और सुविधा हुआ है जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसके पहले क्या था गाँव में और कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गार्जियन अपने जमीन और घर यहाँ तक कि मवेशी जो भी बनता था वो बेच के पढ़ाते थे तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सब गाँव की समस्या और ये विद्यार्थी की समस्या को समझते हुए सरकार ने एक ऐसा ही नियम और ये बनाया विद्यार्थियों के लिए कि उसको इस चीज का लाभ हो और इस चीज का लाभ विद्यार्थी बहुत हद तक उठाते हैं और उसके लिए ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो कि किसी का भविष्य अब पैसे की वजह से नहीं खराब होगा